हेल' औ औ मादै माबा बिजनेस खालामनो हा दंबाय बायो नामा नों खबर मोननाय औ औ मोजां जायगा एसे टाउन जायगाखौ नांगौमोन औ औ माबा आङो गस्ला दखान बिदि बिजनेस खालामनो थाखाय हा नागिरदों नालाय ओंखायनो नोंखौ गोसो खांनानै सोंहरबाय आङो मादै

औ

औ मोजां जायगाखौ औ टाउनावसो नांगौ औ एसे बेफोरबादिनो हाथाय खाथि सरग खाथिफ्राव औ

औ बिदिनो

आलादा आलादा बिजनेस बो खालामनो सानदों

ओं बिदिनो गस्ला दखानजों लोगोसे बायदिसिना बिदि होफानो सानदों आरो औ औ जायगाया गुवार बिदिखौ

औ औ मोजां मोजांखौ लादो

औ औ

दे होनबा मादै मोजाङै खबर लादो